हां जी हां जी केह्ड़ा फोन लैना रेंज किन्नी रेंज किन्नी चाहिदी तुसें पंदरां ज्हार तक्कर रैड मी नाईन चलग कैमरा आई गेआ अड़ताली अड़ताली मैगापिक्सल ते दो दो मैगापिक्सल दे फ्रंट कैमरा आइया एह्दे च तुसें ई प्रोसैस्सर थ्होई जाना एह्दे च तुसें ईं स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन टू पोआइंट दो पोआइंट थ्होई जाना एह्दे बिच ई ऐम आई ई ऐम आई आई एह्दे च तुसें साल्लै दा ज्हार रपेआ देई ओड़गे स्नैपड्रैगन आया न्हाड़े च चार सौ अड़ताली

बैटरी न्हाड़ी आई पंज ज्हार टाइप सी एह्दे न तुसें ई इक एयर फोन थ्होना